हॅलो हांव वर्दा टुर्स आनी ट्रेवल्सा कडेन उलयतां हांव पुर्वा एरी उलयतां म्हाका सावंतवाडी वचपा खातीर गाडी बूक करपाक जाय आशिल्ली आमी पंदरा जाणा आसा जीं सावंतवाडी वचपाक सोदतात आनी आमकां वचपा खातीर थंय वचपा खातीर चार गाडयांचो चार गाडयांची गरज आशिल्ली सो म्हाका अश्यो गाडयो जाय ज्यो लेग रूम खातीर कम्फरटेबल आसूं आसच्यो आनी जितून आमकां फॉर एक पंदरा दिसां खातीर वा एक धा ते पंदरा दिसां खातीर टूर करपाक मेळचो आमकां सावंतवाडी जें पर्याटन स्थळ आसा थंय आमकां वचून सगळें भोंवपाक जाय सो आमकां अश्यो रफ गाडयो सुद्दां चलता ज्यो दोंगराचेर चलूंक शकता वा खडबडीत रस्त्यांचेर चलूंक शकता तर अश्यो खंयच्यो गाडयो आसा त्यो आमकां पेफर प्रेफ प्रेफर करूंक शकता तुमी एक जावूं शकता एर्टिगा दुसरी थार जावूंक शकता वा जीप सुद्दां जावूंक शकता तितूंत स्टोरेज सामान दवरपा खातीर कॅपेसिटीय बरी आसपाक जाय आनी मिनीमम एका गाडयेन आमकां एक चार जाणां तरी जाल्ली जाय सो आमी फ्रेंड्ज म्हणजे इश्ट आनी कुटूंब वता सो म्हाज्या कुटुंबान आमी धा जाणा आसा सो आमी जर समज एक गाडयेन पांच जाणा जाता जाल्यार एक गाडयेन आनी पांच जाणा जावपाक जाय आनी म्हाजी इश्ट येतली जी एक पांच ते स जाणा आसतली सो एक पांच ते स म्हटल्यार म्हाका तिंच्या खातीर व्हडली गाडी चलता तिंच्यांनी म्हाका सांगिल्लें इफ तुमचें कडेन थार गाडी जर अवेलेबल आसा जाल्यार ती चलता आनी कलर म्हटलो जाल्यार म्हाका काळ्या कलरान सुद्दां चलता सकाळच्या धा वरांचेर अवेलेबल आसा जर गाडी म्हाका मेळूंक शकता सकाळीं सकाळच्या धा वरांचेर बावीस एप्रिलाक जाल्यार खूब बरें जातलें गाडयेचो कसो कितें तुमचो अमावंट आसा तो म्हाका सांगचो आनी खंयच्यान कितले किलोमीटर्साक तुमी कितले चार्जीस दितात तेयी म्हाका कळ्ळ्यार खूब बरें जातलें आनीक प्रिफरेबली तुमचे कितके दिसांचो पॅकेज तुमचो जर कितेंय पॅकेज बी आसता की अशे तुमी गाडयो लँड करता तें जर एक चार पांच दिसां खातीर वा तेज्या चड आसा आनी कितें ऑफर्स बीन आसात जाल्यार म्हाका कळयल्यार जाता म्हाका ह्याच नंबराचेर कॉल केल्यार जाता थँक्यू